हँ पढ़ल लिखल लोकक सम्बन्धमे जे कोनो जानकारी लेबयके चाहैत छी तऽ एकबेर देखियौ अहाँ बैंक जैयौ अखन जे कोनो योजना छै प्रधानमन्त्रीके तऽ बैंक गेलापर अहाँकेँ बुझायत जे ओकर जे अहाँ फॉर्म लेबै तऽ बेरोजगार जँ जेतै जे मने मूर्ख छै ओ जे छै निश्चित रूपसँ पुछतै पढ़लकाकेँ कि कनेक हमरा एकटा फॉर्म भरि दिअ तऽ इएह ओकर महत्ताकेँ देखाबैत छै दुनूमे अन्तर की छै